سب سے قریب ترین سیارہ چاند ہے جو اپنی روشنی سے رات کے وقت سب کو متأثر کرتی ہے عاشق مزاج لوگ اس کو جو ہے بہت غور سے دیکھتے ہیں اور اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے یہ سورج سے روشنی اس کو ملتا ہے جس کے وجہ سے رات کو یہ چمکتا رہتا ہے چودھویں کا چاند بہت مشہور ہے جو لوگوں کو بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس اس رات میں تاج محل کو دیکھنے کا مزہ بہت آتا ہے